ना म्हाका कसलीं फूड एलर्जी वा दुयेंसां ना फक्त थोडो मसाल्यांचो वास हो रांदची कुडीन येताच आनी ताका लागून ठसको लागताच इतलेंच